ٹرین سفر کے لئے بہت اچھی ہے جس کی وجہ سے ہم کو گھنٹوں کا سفر مِنٹوں میں طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے ٹرین میں بٹ اماں ہوتی ہے جس پر ہم سوتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ ہم کو پہلے کنفرم کرانی پڑتی ہے ٹرین کا اِنجن بہت شور کرتا ہے لیکن اُس کی آواز ٹرین کے بٹز تک نہیں آتی